इंडिया दे बडे सारे साइंटिस्ट हे इंडिया च बडे़ साइंटिस्ट रेह् जि'यां कि आर्या बट्ट आई गे सीवी रमन आई गे सीवी रमन और बी बडे़ बडे़ साइंटिस्ट जि'यां अब्दुल कलाम आई गे पर में इन्नी इं'दे बारे च नेईं जानकारी कि में घट्ट पढे़ दी पर फ्ही बी आर्या बट्ट ने जीरो दी खोज कीती ही जि'यां ओह् मैथ दे हे उ'नें जीरो दी खोज कीती ही इंडिया च सारें कशा पैह्लें उ'नें जीरो आह्नेआ हा ते होर बी उं'दे बारे च मिकी इन्ना नेईं नाॅलेज जि'यां सीवी रमन आई गे सीवी रमन इक बडे़ बड्डे बडे़ बड्डे साइंटिस्ट रेह् इंडिया दे उ'नें ओह् फिजिक्श दे हे उ'नेंगी नाॅवल प्राइज बी मिले बडे फेमस साइंटिस्ट रेह् कि जेह्डे़ जेह्के ओह् सारे दिलै च बसदे हे उ'नें बडे़ उं'दे बारे च बड़ा क्हानी बी लिखेआ क्हानियां बी बड़ियां बड़ियां शैल लिखियां उं'दे बारे च पूरी उं'दी सच्चाई दस्सी

ओह् बडे़ अच्छे साइंटिस्ट हे जि'यां जि'यां डाॅ एपीजे अब्दुल कलाम आई गे ओह् साढ़े प्रधानमंत्री बी रेही गे ओह् इन्ने प्रधानमंत्री हे साढ़े कि जेह्के ओह् सारें दे दिलै च उप्पर राज करदे हे उ'नें अपना प्रधानमंत्री दा बी कम्म काज जेह्का नुआढ़ा बडा अच्छे तरीके कन्नै नभाया ते ओह् इक बडे़ अच्छे साइंटिस्ट बी ऐहे साइंटिस्ट बी रेह्